हाँ नमस्ते भैया क्या हाल चाल है अरे ये गाड़ी धुलवानी है गाड़ी धुलवानी है यार मेरी गाड़ी बहुत गन्दी हो गई है और मैं बहुत दूर गया था कीचड़ उचड़ लग गई है बहुत ज़्यादा तो अवसर हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा गाड़ी घोड़ा साफ़ रखें तो ठीक है तो तुम्हारे यहाँ कैसे धुलाते हो आप नहीं तो मसीन मस नहीं तो मसीन है मसीन से धुलाते हो कि यह यह यह लड़कों से

नहीं किससे अच्छा होता है नद क्या क्या सफ़ाई करते हो

अच्छा ये अंदर अन्दर ख़ूब बढ़िया साफ़ हो जाएगी कोई दिक्कत तो नहीं होगी नहीं कितना लेते हो तुम लोग अच्छा अच्छा कितना कास्ट पड़ता है लग भग डेढ़ सौ रूपये ज़्यादा नहीं लेते हो नहीं बड़ी गाड़ी का कितना है अच्छा आच्छा तो अभी ख़ाली हो कब तक भेजें अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा यह इसके जो अंदर होता है गाड़ी के वो कबर कैसे धोते हो अच्छा अच्छा इसमें सब यह चमक जाएगा वह अच्छा हाँ मैं यही चाहता हूँ गाड़ी थोड़ा सुरक्षित रहे अच्छी रहे अच्छी दिखाए गाड़ी और गाड़ी उड़ी थोड़ा बहुत साफ़ सफ़ाई वाला काम है ना तो चलो ठीक है हम आते हैं फिर आते हैं दिन में हाँ हाँ हम आते हैं ड्राईवर आ जा रहा है तो ले कर आते हैं हओ आने के बाद ही काम शुरुआत करते हैं आज गाड़ी धोनी ज़रूर हाँ नमस्ते